जो जेह्ड़े साढ़े ग्रां दे लोक ना मतलब जेह्के पिछड़े दे लोक न ओह् जेह्का उं'दा पैह्लें क ओह् अपने आपै ई कारोबार बंदा शुरू करी गै निं पांदे की के उं'दे कोल नां इन्ना दमाग होंदा दमाग ते बड़ा होंदा उं'दे कोल पर एह् नेही चीजें बिच दमाग नेईं लाई पांदे अगर कोई जेह्का होंदा उसी बड्डे बजुर्गें दी गल्लां सुनियै अगर ओह्दे कोल इक दमाग बी आई जंदा ते ओह् केह् करदा एह् कारोबार अपना शुरू करने दी कोशश करदा अवा भी उसी बड़ियां चीजां दिक्खना पौंदियां ओह्दे कोल मतलब जगह् जमीन ते बड़ी होंदी अवा ओह् उसी बेचना निं चांह्दा ते अगर ओह् उसी बेचगा नेईं नुआढ़े कोल पैसे निं होंदे ओह् इन्ना बड्डा कोरोबार शुरू नेईं करी सकदा ते एह्दी बजह् कन्नै केह् होंदा कि ओह् बड़े जेह्का होंदा मतलब बड़ियां गै कठिनाइयां दिक्खनियां पौंदियां उसी ते भी ओह् केह् करदा कि ओह् कुतै अपना दमाग लांदा ते ओह् जेह्का उं'दा अपना कारोबार जि'यां कि'यां करी शुरू ते करी ओड़दा अवा भी उसी केह् दिक्खना पौंदा कि उत्थूं दा ओह्दा कारोबार निं चलदा की के साढ़ा तुआंह आह्ले ग्रां आह्ले पासै लोक जेह्के बड़े घट्ट दिखदे अजकल ओह् शैह्रै आह्लै पासै दिखदे की के शैह्र जेह्का होंदा हर इक चीज अवेल मतलब हर इक जीज इत्थै मिली जंदी असानी कन्नै ठीक ऐ हून अगर असें अगर दिक्खेआ जा ते कोई खाने पीने आह्ली चीज गै जेह्की ग्रां बिच होंदी ओह् लोक कि घर गै उगांदे ते खंदे पींदे की के उत्थै दकानां शकानां घट्ट होंदियां ते ओह्दी वजह् कन्नै केह् होंदा मतलब उत्थूं दे लोक जेह्के होंदे पैसे बी निं खर्चदे उं'दे कोल पैसा होंदा गै बड़ा घट्ट ऐ ते ओह् जेह्के होंदे पैसे खर्चियै राजी निं होंदे ते जेह्का उं'दा कारोबारर होंदा ना इस वजह् कन्नै उंदा कारोबार जेह्का उं'दा ठप्प होई जंदा